हां कोण उलयता

आं तुमकां आं येता येता आं भाजी हय सो सो हांव तुका कांय सजॅशन दिता ज्या कडेन हांवें पळयलां की दुसऱ्या लोका लोक जे म्हज्या कडल्यान भाजी व्हरता आपल्याक डायट प्लॅन करपा खातीर सो आमच्या कडेन गाजर आसा बीट ते सिड्स आसा मूग आसा जे आमच्या चणे आसा ते मेळटा तुका खंचे जाय ते तूं सांग तशें हांव तुमकां सांगता मा हय कांय भाजी पॅकेटांनी येता आनी कांय भिजू किलोनी येता स ब्रोकॉली बी आसा पळय ते तुमी पॅकेटांनी व्हरपाक शकता आनी दा गाजर आसा बीट आसा ते तुमी किलोनी व्हरपाक शक हां सो ब्रोकॉलीचें पॅकेट आसता तें एक वन के जी आसता सो हाफ के जी तें वन ट्वँटी पॅकीट पडटा आनी जे मूग चणे आसा पळय ते स्प्रावटेड आमी आमच्या घरा कडेन करून पॅकेट्स करता सो तितू तें जें आसा तें एक पॅकेट अशें फिफ्टी फाय रुपीज नाजाल्यार एक बारीक पॅकेट जाय जाल तुका थटी फाय रुपिजान मेळटा हय आमची हितून वॅज एक न्यू अशें हें येयलां की खुबशे जाण व्हरतात न्हय पॅकीड आसा जितून तुमकां एकूच पॅकेटान वेगळे तराची भाजी मेळटा तें तुमी तुमचें डायट फॉलो करपाक घेवपाक शकता पॅकेटा पांच तराचीं मेळटा गाजर मेळटा मूग मेळटा तशेंत बीट मेळटा कॅप्सिकम मेळटा मशरूम मेळटा आनी ब्रोकॉली मेळटा हें सगलें एकूच हितून तेंचे बारीक बारीक कुडके केल्लेच आसता हां बरें बरें तुमकां जर आमचे शॉपार बरें घेवन दिसलें जाल्यार मागीर कॉल करून म्हाका कळयात आं वॅलकम